ग्रामीण क्षेत्र में त इन्ही खे वधाइण जी ज़रूरत आहे या न फैसिलिटी वधाइण जी ज़रूरत आहे कयो कि उहो साधन जी बि कमी आहे और अञा किथे रोड आहिनि किथे रोड न आहिनि किथे अचण वञण में परेशानी आहे त कोई साधन किथे नथो मिले त नौकरी ॿार उन्हनि खे ऐं माण्हुनि खे नौकरी नथा करे पाइनि कम नथा करे पाइनि या उन्ही में इलाही कुझु त सुठो थियो आहे मतिलबु पर लेकिन थोरी अञा बि कमी आहे जीअं सुधारण जी ज़रूरत आहे उन खे उहो जेका बि रोज़गारु उन्हनि खे मिलनि गांव वारनि खे उन्हनि खे बि दूरी किथे ट्रांसपोर्ट बि उन्हनि खे सुविधायूं मिलनि और रोड और रोडनि जी बि सुविधाएं मिलनि और बेसिक बि सुविधाएं मिलनि सभु इहे सभु ॼण ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे जिते कुझु त इलाही बहितरु थियो आहे और थोरी कमी आहे उन खे थोरो सुधारण जी ज़रूरत आहे और ताकी ग़रीब माण्हू जेका आहिनि उहो सही तरीक़े सां पंहिंजो जीवन व्यापन करे सघनि